हैलो भैया नमस्ते होर भैया जी तरपाल बेचना लेई लैओ कोई तरपाल तरपाल दा दिक्खो तरपाल दी साढ़े कोल बड़ी वैरायटी ऐ साढ़े कोल सत्त अट्ठ वैरायटियां न तुसें केह्ड़ा चाहिदा ऐ तुसें ई केह्दे आस्तै चाहिदा तरपाल दिक्खो आं दिक्खो आं जियां इक्क तरपाल होंदा जेह्ड़ा धुप्प आस्तै चाहिदा होंदा जियां ओह् जियां तुसें बाहर धुप्पा च खट्टना किश इक्क होंदा अंदर इंया भुंञां बिछानै आह्ला तुसें ई केह्ड़ा चाहिदा ऐ आं जी तुसें मतलब धुप्पा जेह्ड़ा इंया खेत्तरै ई इस्तेमाल करने आस्तै ऐनी दिक्खो इक्क एह् ऐ एह् ऐ इसगी मोम तरपाल आक्खदे एह्दे कन्नै केह् होंदा की एह्दे कन्नै पानी इद्धर उद्धर क्रॉस निं होंदा ते धुप्पा बिच बी तुस इसगी इस्तेमाल करी सकदे आं जी आं जी एह् मुंजी जि'यां बिछाई दी ऐ ते एह्दे ख'ल्ल बिछाइयै तुस इसगी फंडी सकदे मज़े कन्नै दिक्खो आं एह् जेह्ड़ा तरपाल ऐ एह् बड्डा तरपाल ऐ शैल ते इंया ते अस दौ जां इंया मतलब की थुआढ़ा खेत्तर जेह्ड़ा कनाल दा खेत्तर होग ओह्दी इक्क मुंजी दी कनाल दी मुंजी दी तुस सुकाई सकने एड्डा बड्डा तरपाल ऐ आं जी बिछाइयै दिक्खी लैओ तुस इंया कोई चक्कर निं ऐ पर तैह् लोआई ओड़ेओ पर तैह् लोआइयै जायो फिर पता केह् ऐ खलारा पेई जंदा आं जी दिक्खो मुल्ल अस इंया पंज ज्हार बी बेचने आं तुस दिक्खी लैयो तुस अपने बंदे ओ ज्हार दौ ज्हार घट्ट देई ओड़ेओ होर केह् करी सकने आं एह् तुस लेई जाओ तुसें किन्ने लैने दो लैने ते तुसें ई होर घट्ट करी देगे दस्स दस्स चलो ठीक ऐ दस्स थुआढ़ी ठीक ऐ कोई निं दस्स दे स्हाब कन्नै अट्ठ गै पीस आह्ने दे हे तुस अट्ठ दे अट्ठ गै रक्खी लैओ बाकी तुसेंगी बाद च आह्नी देगा अज्जकल आंदे जंदे आं जी अट्ठ ते लेई लैओ पैह्लें आं जी ठीक ऐ ते एह्दे अट्ठ एह्दे तुस देई ओड़ो एह्दे तुसें बनी गे केह् बोलदे इंया बनदे बद्ध न तुस पंद्रहां ज्हार देई ओड़ो एह् अट्ठें दी ठीक ऐ निं ओह्बी तुसेंगी डिस्काऊंट करी दिन्ना दिक्खो इंया अट्ठें दा सोलां बनदा ऐ ते तुस अपने बंदे ओ तुस पंदरां देई ओड़ो चलो ठीक ऐ तां लेई जाओ अड़ेओ